हांव सकाळी उठान न्हातां पुजा करता देवाची फुलां हाडटा फुलां घालता गणपतीक ती मुर्ती आहा फोटू आहा सगळ्यांक घालता रवळनाथाचो आहा हांगा मुळविराचो आहा सातेरीचो आहा फोटू तांकां सगळ्यांक फूल घालता पुजा करता मंत्र म्हणटा श्री गणेशाय यनमहा ओम केशवाय नमहा म्हणटा मंत्र आनी फुलां घालता आनी धूप बुलायल कयता

रु रुमडाची सेवा करता तेजे हांव पयलीं पासून तेची सेवा करता रुमडाची आजून तेणी म्हाका आयुश्य दिलां आजून ताका तेज्या नांवार हांव चलतां तोच म्हाका राखता सांबाळटा तोच तेची पुजा करता सेवा करता पयलीं पासून तेची सेवा करीत येयला हांव पयलीं हांव रुमडा वाड्यार रावतालों थंयसरले सोडल्या आतां रुमडाक सांगलें किदें हांयें बाबा म्हाजे कडे जायना आं तूं येवपाचो आसलो तूं हांगा यो पण तो रुमट हांगा येयलो तेची सेवा हांव करतां रुमड हें देवाचें झाड दत्त महाराजाचेच तें झाड तेची सेवा हांव करतां